भारतके एहन बहुत राज्य छै जेना आहाँ लऽ लिअ दिल्ली आरमे दिल्ली आरके बाहर शहरके आओर सरकारी हॉस्पिटल बहुत नीक होइ छै अहाँ एगो चीज देखबै की शहरके लोक अधिकतर एहन लोक सब छथिन जे कोनो इलाजके लेल सरकारी हॉस्पिटल जाय छथिन सरकारी हॉस्पिटल ई सोचिकऽ जाय छथिन की हुनका आरके शहरमे अच्छा इलाज भऽ जाइ छै आओर शहरके सरकारी हॉस्पिटलमे हर चीज आहाँके उपलब्ध मिल जाएत जेनाकि एक्सरे अल्टा अल्ट्रासाउण्ड खूनके जाँच एहन बहुत रङ्गके जाँच छै जे आहाँके हॉस्पिटलमे मिल जाएत तऽ ई सब सोचिकऽ शहरमे रहयबला लोक सब जे छथिन ओ सब अधिकतर आहाँके सरकारी हॉस्पिटल ही जाय छथिन इलाज करबै लए किएकी हुनका आरके सबसे अच्छा ब्यवस्था लागै छै आओर वहाँके ब्यवस्था भी बहुत ठीक रहै छै शहर सबके सरकारी हॉस्पिटल लऽ लिअ अपन बिहार राज्यके अपना आरके बिहारमे जे गाँव घरमे जे सरकारी हॉस्पिटल छै जेनाकि आहाँ अपना बिहारमे बहुत जिला छै जहाँ सरकारी हॉस्पिटल बहुत बड़ा बड़ा सरकारी हॉस्पिटल छै वहाँ भी अगर वहाँ जाय छियै ने तऽ ओते नीक इलाज आहाँके नहि मिल पाबै छै आओर गाँव घरके लोग भी जे छथिन ओहो सब सोचै छथिन कि चन्द सरकारी हॉस्पिटलमे रहबे की करै छै आ सचमे अगर आहाँ गाँवके सरकारी हॉस्पिटलमे जैऔ देखबै लए आहाँके अल्ट्रासाउण्ड भी कहत बाहर से करबै लए आहाँके अगर एक्सरे भी करबै लए जाइ छियै तऽ आहाँके ओहो कहत आहाँ बाहर से करबा लिअ तऽ ई सब सोचिकऽ लोग सरकारी हॉस्पिटल नहि जाय लए चाहै छथिन किएकी हुनका आरके ई लागै छै जब हम सब काम बाहरे से करबा लेबै तऽ हम आब सरकारी हॉस्पिटल किए जाइ छी उपर से वहाँ जाय छिअय तऽ पुर्जा लए लाइन लगयऔ फेर आहाँ डॉक्टर से देखबै लए लाइन लगैऔ ओहिके बाद आहाँ दबाइ लेल लाइन लगबयके पड़त ओहिके बाद फेर आहाँके कोनो जाँच भी लिखाएत ओ बाहर से करबैके पड़ै छै ई सब सोचिकऽ लोक सरकारी हॉस्पिटलमे नहि जाय लए चाहै छथिन किएकी गाँव घरके सरकारी हॉस्पिटलमे एहन ब्यवस्था नहि देल गेलै हन कि आहाँके कतौ बाहर जाय कऽ कोइ भी जाँच नहि करबैके छै तऽ इसब केलिए आ सरकारी हॉस्पिटलके सुरक्षा मतलब सरकारी हॉस्पिटलके ठीक ब्यवस्था करै के जरूरत छै जेनाकि गाँव घरमे अथी देख लेबै जेना हमरा आरके हर एगो ब्लॉकमे सरकारी हॉस्पिटल रहै छै ओहि सरकारी हॉस्पिटलमे अगर आहाँके चाहै छियै की इलाज भऽ जाय से नहि भऽ पाबै छै किएकी ओतऽ गेलाके बाद आहाँके बस दबाइ दऽ देत नहि जाँच करत नहि किछु कऽ पाबै छथिन एहि सबके सोचिकऽ लोक सरकारी हॉस्पिटल नहि जाय पाबै छथिन कि लागै छनि नही भऽ पाबै छै अगर कोइ महिला छै अगर ओ गर्भवती छथिन तऽ हुनको भी इलाज नऽ अगर हुनकर बच्चा नाॅर्मल भऽ गेलै तऽ ठीक छै नहि भेलै तऽ हुनका बाहर भेज देल जाइ छै पर शहरमे एहन नहि छै शहरमे आहाँके नॉर्मल डिलेवरी हो चाहे ऑपरेशनके थ्रू बच्चा होइ छै तऽ ओ हॉस्पिटलमे ही भऽ जाइ छै अगर आहाँके बच्चाके किछुके कमी हइ अगर आहाँके बच्चाके साँस भी फूलै हइ तऽ ओहि चलते सरकारी हॉस्पिटल शहरके जायमे आहाँके शीशाके भी सुवधा देल जाय छै कि आहाँके बच्चाके ओहिमे राखि सकल पर अपना बिहारके गाँव सब एहन छै जहाँ की आहाँके हॉस्पिटलके बड़ा बड़ा हॉस्पिटल छै सरकारी हॉस्पिटल पर आहाँके ओत्तऽ शीशामे रक्खयके सुवधा भी नहि रहै छै बच्चाके एहि सबके लऽ कए लोक प्राइवेट हॉस्पिटल जाइ छथिन जाहि सब वजह से लोकके सरकारी हॉस्पिटल नहि ठीक लागै छै कि भाय ओतऽ कोनो चीजके सुवधा नहि रहल कोनो चीज भेल तऽ तुरन्त प्राइवेटमे जैऔ तऽ ई सबके कारण गाँवके भी सरकारी हॉस्पिटलके सुधार होइके चाही जेनाकि ओतौ एक्सरे बला अल्ट्रासाउण्डके जेना बच्चाके शीशामे रक्खैके छै या एहन बहुत रङ्गके चीज होइ छै जे आहाँके आँखिके जाँच करौनाइ जेना एहन बहुत रङ्गके इलाज होइ छै जे गाँवके हॉस्पिटल मे सुवधा दयके चाही